जेनाकि हम कोनो यादगार चढ़ाइ यात्राके अगर हम बात करब तऽ जेनाकि हमर जे छै बिह बिहारेमे जे छै से अहाँके एखन जे छै से राजगीरमे जे छै एगो काँचके पुल बनाएल गेलै हँ जकर उद्घाटन जे छै से हमर बिहारके मुख्यमन्त्री नीतीश कुमार किछुए साल पहिले कएलाह ओकरबाद जे छै से बहुत नाम सुनलिए तऽ हमहूँ इच्छुक भेलहुँ घुमैके लेल तऽ जे छै से हमसभ अपन दोस्तेसभके साथ जे छै से गेलहुँ ओतऽ जेकि काफी आनन्द आएल जेकि दूरो छै एतऽसँ काफी जादा लेकिन तैओ हमसभ गेलहुँ ट्रेनसँ आओर जे छै ओतऽ गेलाके बाद जे छै से ओहिके उपरमे जखन चढ़लहुँ तऽ काफी रोमाञ्चक रहलै आओर जे छै से ओतऽसँ जे छै से खाली जे छै भयभीतो करैवला दृश्य रहै किएकि काँचके निचाँ जखन अहाँ देखबै तऽ लगबे नहि करत जे आब कखन ई टुटिकऽ गिर पड़तै आओर जे छै से काफी आनन्द आएल जे छै आओर हमरासभके जे छै बिहारोके लेल बहुत गर्वके बात छै कि हमरोसभके देशमे जे छै से एहन एहन जे छै से बढ़िआँ बढ़िआँ चीजसब बनाएल गेल छै घुमैवला चीजसब बनाएल गेल छै आओर जे छै एतऽ जे छै से भारतिए नहि बल्कि विदेशोके आदमीसभ जे छै से काफी जादा आब आबि रहल अइ आदमीसभ नाम गाम सुनै छथि तऽ घुमैके लेल अबैए एतऽ दूरदराजके आदमीसभ एकर आनन्द लै छथि आओर जे छै से एगो एकबेर आओर जे छै से हम अहाँके गेल छलहुँ अपन गाममे सुनलिए जे भागलपुरमे एगो छै मन मन्दार पर्वत जकर नाम सुनलहुँ जेकि हमरसभके हम जेनाकि दरभङ्गा जिलामे रहै छी एतऽसँ तऽ काफी जादा दूर छै तैओ जे छै हम यात्रा कएलहुँ बसके आओर जे छै भागलपुरकेमे जे छै मन्दार पर्वत छै जेकि समुन्दर समुद्रके मन्थनसँ भेल छल जेना हमसभ जे छै पौराणिक कथा पौराणिक कथा जे कहल गेल छै ओहि जे छै से ओतऽ ओतहु गेलहुँ तऽ ओतऽ जे छै से काफी जादा आनन्द आएल मजा आएल दोस्तसभके साथ गेलहुँ काफी घुमलहुँ फिरलहुँ आओर जे छै से एकबेर जे छै से एकबेर गेलहुँ अहाँके वैष्णो देवी वैष्णो देवी गेलहुँ किएकि ओतऽ जे छै से बहुत आओर बहुत श्रद्धालुसभ दूर दूरके जे छै से अबैए वैष्णो देवी हमहूँ गेलहुँ अपन परिवारके साथमे आओर जे छै से ओतऽ जे छै से अहाँके हेलिकॉप्टरोसँ आदमी जे छै से ओतऽ जे छै से यात्रा करैत पहुँचैए जे छै से आओर जे छै से ओतऽ पहुँचलाके बाद बहुत आनन्द आएल पूजा पाठ कएलहुँ आओर जे छै से काफी ओम्हरका गुफो तुफो होइ छै वैष्णो देवीमे जे छै काफी आनन्द आएल घुमैत फिरैत आओर जे छै से अहाँके जे छै से ओतहु जे छै ओहिकेबाद जे छै से नारिअल तारिअलके चढ़ावा होइ छै ओसब चढ़ेलहुँ काफी जादा आनन्द आएल ओतऽ जे छै एवरेस्ट एवरेस्ट छै एवरेस्ट छै प्रसिद्ध छै एवरेस्ट ओतुका आओर जे छै से ईएहसब जे छै से हम अपन घुमलहुँ फिरलहुँ मजा आएल अखरोट प्रसिद्ध छै ओतुका जे छै से हमरसभके जे छै पुराना बाबा दादासभ जे कहै छथि ओतऽ अ अ अखरोटमे पूजा होइ छै परसाद परसाद जे छै से अहाँके मिलै छै चढ़ाएल जाइ छै